میں اپنی بہن بیٹی یا دوست کو اتنی تعلیم مکمل کرتے دیکھنا چاہوں گا جتنی وہ خود چاہتی ہے اور ان کی صلاحیتوں کے مطابق تعلیم ایک طرفہ راستہ نہیں ہوتی بلکہ ایک زندگی بھر کی کامیابی اور ترقی کی بنیاد ہوتی ہے جب بات لڑکیوں کی تعلیم کی کے معاملے میں آتی ہے تو کئی مشکلات اور تھپیڑیں پیش آ سکتی ہیں جیسے کہ جنسی تفریق خاندانی دباؤ اور سماجی پیشن گوئی کے تناظر میں کمی لیکن خوش قسمتی سے آج کے دور میں بہت سے افراد ہیں جو لڑکیوں کی تعلیم اور کریئر کو سراہتے ہیں اور ان کو مختلف مواقع فراہم کرتے ہیں اس طرح ہمیں صرف ان کو سہا سہارا دینا اور ان کی خواہشات کو حمایت کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی تعلیمی سفر پر مضبوطی سے آگے بڑھ سکیں